आमच्या ल्हानशा गोंयान जायते धार्मीक उत्सव जातात ह्या उत्सवान सगले लोक एकठांय येवन साजरे करता आनंद साजरो करपाचें हें एक निमीत आसता आमच्या हिंदू धर्मान खुबशे धार्मीक उत्सव आसता आनी ते वर्सूय भर चलता सगले जाण व्हडा उमेदीन ते मनयता असो सगल्यांचो आवडटो आनी हिंदू धर्मांतलो एक धार्मीक उत्सव म्हणजे गणेश चतुर्थी दर वर्सा धा दीस एकवीस दीस णव दीस अशे दीस ही गणेश पुजा केली वयता लोक गणपतीची मातीची मुर्ती आपल्या घरा हाडून व्हडा उमेदीन सगळे लोक एकठांय येवन त्या गणेश मुर्तीची पुजा करता गणेश चतुर्थी हो एक हिंदू धर्मांतलो म्हत्वाचो असो सण जावन आसा घरान एकदां गणपतीची पुजा करता वर्सान एकदां ही पुजा केली वता हो उत्सव धा दीस चलता मोदक हे गणपतीचे सगळ्यांत आवडतें खाण हो खाद्य पदार्थ प्रत्येकाच्या घरान चवथ आसता तेन्ना करता नाल्ल आनी गोडाचो वापर करून लोक मोदक करता तेच प्रमाणें मोदक हे खूब तरेचे आसता तितून खूब प्रकार सुद्दां आसता कांय लोकांक उकडीचे मोदक आवडटा हे मोदक ऊब लावन केल्ले आसता थोड्या लोकांक दाळीचे मोदक आवडटा दाळीच्या मोदकान मुगाची दाळ चणा दाळ ह्या प्रकारचे वेगवेगळ्या दाळीचो उपयोग केलो वता त्याच प्रमाणे मोतीचुराचे लाडू सुद्दां गणपतीक खूब प्रीय आसा हे लाडू गणपतीचें वाहन म्हणजे मुशक राज हांकां खूब आवडटा हे लाडू शुद्द तुपा पासून केले वता त्याच प्रमाणे नारळाचे भात किंवां नारळाचो भात हे सुद्दां खूब प्रसिद्द आसा चवथीच्या तिसऱ्या दिसा हो नारळाचो भात केलो वता नाल्लाच्या दुदांत शीत शिजोवन हो प्रसाद करतात आनी गोड जावपाक तितून गोड ना जाल्यार साखर घालतात चवथीच्या चवथ्या दिसा पुरण पोळी करतात पुरणपोळी ही सगल्यांक खावपाक खूब आवडटा तेच प्रमाणें देवाक सुद्दां प्रसाद म्हणून पुरणपोळी करतात तितून भितर हरबळ्याची हरभऱ्याची दाळ आनी गोड घालून ही पुरणपोळी करता आनी देवाक नैवेद्य म्हणो दाखयता चवथीच्या पांचव्या दिसा दिसा शिखंड करतात श्रीखंड हें सगल्यांकूच आवडटा श्रीखंडान किशमीस काजू ह्या सारकिल्ले पदार्थ सुद्दां घातले वता तेच प्रमाणे चवथीच्या सव्या दिसां केळीचो शिरो करतात पिकलेली केळी बारीक करून तितून साखर घालून शिरो तयार करता ताचे प्रमाणे रवा पोंगल सुद्दां करतात तितून रवो मूग

आनी भरपूर सुको मेवो घातलो वता तो सुद्दां एक प्रकारचो मूग दाळीचो हालवो आसा पांयसम हो सुद्दां एक पारंपारीक स्वादिश्ट खाद्य पदार्थ आसा थोडे लोकांक गूड पांयासम आवडटा जाल्या थोडे लोकांक पचको पायसम आवडटा लोक हो प्रसाद म्हणून सुद्दां हाचो वापर केलो वता तांदूळ नाजाल्या शेवयो घालून हो पायासम केलो वता तितून दूद ना दूद साखर ना जाल्या गोड घालून हो पदार्थ करता तितून वेलची पावडर तूप आनी ड्राय फ्रूट सुद्दां घालता अशा प्रकारे हे गोड पदार्थ देवाक नैवेद्य म्हणून दाखयले वतात जेन्ना धार्मीक उत्सव आसता तेन्ना अशा प्रकारचे वेगवेगळे धार्मीक उत्सव आसता तेन्ना वेगवेगळे खाणाचे पदार्थ करून देवाक नैवेद्य म्हणून दाखयले वता जेन्ना ईद आसता मुस्लीम लोकांचे तेन्ना शिरखुर्मा करपाचो प्रकार हो खूब प्रसिद्द आसा तेच प्रमाणे जेन्ना क्रिस्ती लोकांचो सण आसता नाताळ तेन्ना दोदेल बिबिंका ह्या सारके पदार्थ केले वता दिवाळेक फराळ करपाची पद्दत आसा दिवाळी हो सुद्दां हिंदू धर्मांतलो एक म्हत्वाचो सण तुळशी लग्न म्हणजे व्हडली दिवाळी ह्या प्रकारे हे सण मनयले वता तुळशी तुळशी लग्नाक किंवां आमी दिवाळेक म्हणूंक शकता घरान फराळ करपाची एक पद्दत आसा तितून नेवऱ्यो चोकऱ्यो लाडू शो चिक्की पुरणपोळी ह्या सारकी वेगवेगळी खाणांची जिनसां केलीं वता एका एका घरान करून ती दुसऱ्या घरान सुद्दां पावयली वता लोक एकामागेर एकामेकागेर वता व दिवाळेची शुबकामनाये दिता ह्या प्रकारचे धार्मीक उत्सव सगळे कडेन लोक मनयता